हां साढ़े आस्से पास्से इयां बडे़ शैल बडे़ सारे बर्डस ना जां परिंदे न जां पखरु ना जियां देसी भाशा च अस आखचै साढ़ै बेह्ड़ै च आइये जां आस पास जित्थे बी असेंगी दिक्खने गी लभदे न ते बडे़ प्यारे लगदे न जियां कोई बी पक्खरु ऐ उंदै नां ते इन्ने स्हेई नेईं ऐ जियां कबूतर होई गेआ जां गटारी होई गेई जां चिड़ी होई गेई जां इक होर करेडी होंदी जियां ओह् अंदर घोसलां लांदी इयां साढ़े बैह्डे़ बिच घूमदी फिरदी साढ़े आले दुआले ओह् इयां पक्खरु जेहडे़ असे़ंगी दिक्खने गी लभदे ते अस उनेंगी दाना जां कोई चाबल जां कोई मक्क जां किश उनेंगी खाने गी दिन्ने आं जां पानी कदें असें भरे दा होंदा बाह्र रक्खी ओड़ने उंदे आस्तै जियां कनक होई गेई जां कोई और चौल शौल होई गे ओहदे दाने अस उनेंगी खाने च बी देई ओड़ने होन्ने पक्खरु खाई लैंदे जियां कां होई गेआ जियां गटारी होई गेई जां कुग्घी होई गेई जेहके आले दुआले इयां पक्खरु इयां फिरदे एह् इयां अच्छे बी लगदे बडे़ सारे ते औऱ मी बड़ियें किस्मा दे पक्खरु होंदे उंदी बोल्ली बी बड़ी प्यारी लगदी असें और उसी अस बड़ा पसंद बी करने होन्ने खास करियै जमीना च साढ़े घर आइयै फुल्ल चुगदे जां होर किश बी उनेंगी खाने गी थ्होंदा जां कुतै बी थ्होंदा जां उनेंगी दिन्नी आं जियां पानी होई गेआ जां कोई उनेंगी भुक्ख लगी होऐ उस आस्तै कोई चोग शोग ओह् बी अस दिन्ने आं उनेंगी जियां चावल होई गे जा कनक किश होई गेआ ओह् अस उनेंगी खाने गी दिन्ने आं वाकी इयां ज्यादातर उप्पर जंगली साढ़े आले दुआले कोई जंगल होऐ उत्थै बडे़ पक्खरु होंदे घाह होई गेआ जां देसी मुर्गा होई गेआ जां होर किश होई गेआ लेकिन इयां साढ़े बेह्ड़े च बी आई सकदे घूमदे फिरदे पर कोई डरदे नेई हैन ओह् कोई साढ़े कोला कोई आक्खै उनेंगी डर है ना